हैलो हैलो हैलो हाँ जी सर अजय बोल रहे हो क्या महाबीर जी से अजय अरे सर मुझे क्या है वीवो ट्वेंटी सेवेन मोबाईल लेना था फाइव जी में सर हाँ जी सर वो भी एम आई के साथ मे लेना है सर मेरे को सर मैं यहाँ से हमारे हिन्डोन सिटी से मोनू मीना बोल रहा हूँ सर जी सर आई डी मेरी यहीं कि मिल जाएगी सर आप बता सकते हो कि वीवो ट्वेंटी सेवन में कौन कौन से फीचर डलें है फाइव जी वाले सेट में सर सर और एम आई के साथ में मुझे कितना डाउन पेमेंट देना होगा सर तो सर आप यह बाताओ कि आप ये फाइव जी वाला सेट है वीवो ट्वेंटी सेवन सर ये कितने तक का सेट है हाँ जी ये अगर हम यह बयालिस हजार वाला लेना चाहते हैं तो सर कितना ई एम आई कराना होगा आपको अच्छा सर हर मन्थ की अच्छा सर जैसे कि मैं ज़्यादा बंधवाऊँ जैसे कि दो हजार की करो तो सर कर सकते हो अच्छा सर इसके साथ क्या लाना है मुझे ई एम आई कराने के लिए और पैन कार्ड अच्छा सर तो किस दिन आऊं किस दिन कर दोगे आप मेरे को डाउन पेमेंट पे ई एम आई सर मॉर्निंग में कितने बजे शॉप खुल जाती है अपनी अच्छा सर ठीक है तो मैं नौ बजे कल आपसे आके मिलता हूँ सर सर वो फाइव जी वाला सेट आपके दुकान पे उपलब्ध तो है न सर अच्छा सर ठीक है तो मैं आ रहा हूँ कल सर ठीक है